केन्ना केन्ना आर्टिस्टाक सुचना कितें काडपाचें ड्रॉ कितें करपाचें कितें रेफरन्स सुद्दां पयले गुगलार सुद्दां तेजें कितें मेंटल स्ट्रेस आसता या तेका कितें काम आसता तितून तो बिजी उरता मागीर ड्रॉइंग करपाक मेळना तेका म्हाका सुद्दां अशें केन्ना जाता तेका एक टर्म आसा आर्टीस्ट स्ट्रक म्हणून केन्ना कांयच सुचना कितें काडपाचें तें मागीर हांव किरें करता हांव रातचेशे बसता कितें फोटोज सर्च करता म्हाजे गुगल फोटोजान कितें कसलेय फोटोज मेळटा तें रफ स्कॅच करता अशें समज सारके सुद्दां जावना सुद्दां बेश्टे रफ करून सुद्दां केन्ना केन्ना सारके जाता अशें डेली स्केचिंग प्रॅक्टीस करूत रावतां